जी घडयाळ हांवें घेतली ती म्हाका घेतना मानवली पूण अजिबात ताची जी आसा क्वॉलिटी बरीं नाशिल्ली घालतनाच ती बंद पडलींच पूण ते भायर ताचे एक हूक जे आसा तुटलें जोडून जरी हाडलें तरी आसतना दुसरें तिसरें फावटी हींच घडणूक घडली तिनूय फावटी तें जोडलें पूण तशींच मोडकी तोडकी ती घडयाळ हांवें घाली पूण म्हाका ती अजिबात आवडली ना जरी ती कॉर्डस ह्या कंपनीची आसली म्हाका दिसतां तो डिफेकटिव पीस आयिल्लो आसतलो घडयें तें खातीर घडयाळीची अशीं परिस्थिती जाली दिसपाक खूब सोबीत दिसताली पूण अजिबात ताची क्वॉलिटी बरी नाशिल्ली चार पांच दिसांनी जेन्ना आगांक जे घाम येतकच ताची ग्लेड सुद्दां गेली अजिबात ग्लेडाची शायनिंग भांगराळ शायनिंग आसा तें सगळें वचून ती सामकी धवी पडलेली आनी धवसर जावन पुराय ती घडयांळच कशीं दिसना आसल्ली वीज पडल्यार बी जमनीर जाता पळय तशें ती जावन आशिल्ली आनीक अचानक पांच स दिसांनी बंद पडली ताची बॅटरी गेली काय कितें जाली कांय खबर ना पूण एक हजार रुपया दिवन हांवें जी घडयाळ हाडिल्ली ती इतली बाबत येतली म्हणून चितुकूंच नासिल्ले सामकी बाबत आयली कित्याक हाताक घालतगीर जे सोबीत दिसता पूण जाची जी कॉलिटी आसा सामकी बाबत म्हणून चितली नाशिल्ली अशें म्हणटात पळय की चकचकता तें भांगर आसना अशें म्हणटात तशेंच जाले कित्याक म्हाका दिसतना कॉर्डस ह्या कंपनीची जी आसा घडयाळ म्हण ती बरीं दिसली आनी भायल्यान सामकी चकचकताली न्ही म्हणटा ती सामकी भांगराळें जे आसा स्वभावाची गुणाची धर्माची आसतली अशीं दिसलेले पूण ती तशीं नासलेली सामकी पाड ही आसा घडयाळ म्हाका मेळ्ळी आनी ते खातीर जे आसा म्हाका खूब जे आसा पिकसांव जाले कित्याक इतली पाड घडयाळ कॉर्डस ह्या कंपनीची येतली म्हणून हांवें चितुकूच नासिल्ले सामकी रंग गेलो तो गेलो बंदय पडली ताची हुकाय तुटली आनी खुबश्यो अश्यो गजाली घडल्यो तेच्यान म्हाजो मुडूच ऑफ जालो की अशीं घडयाळ मेळत म्हणुन हांवें चितूंक नासिल्ले आनी हांवूय अशें म्हज्या जिवितांन घडयाळी घेतां पूण ज्यो ज्यो घडयाळी हांव घेतां म्हारग जांव कमी पयश्याच्यो म्हज्या हाताकूच टिकना त्यो कित्याक त्यो घडयाळ्योच म्हज्या नशिबान नासतल्यो घडयें कित्या म्हज्या हातांक त्यो मानवना दिसतां काय घडयाळेंक म्हजो हात मानवना हें म्हाका खबर ना कितेंय जें आसा कारण जावपाक शकता कित्याक ज्यो ज्यो हांव घडयाळी हाडटा त्यो एकूय टिकनात जशें आयच्या जे आसा पोलिटिक्सान मिनिस्टर कशें टिकनात आपल्या पदाचेर तशें म्हज्या हातार ह्यो घडयाळी अजिबात टिकनात